मेरे परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे हैं मेरे पापा इतने अच्छे हैं कि आज तक मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी मेरे दादा इतने अच्छे हैं की जो मैं सोचता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए वो मुझे बहुत उत्साह देते हैं मेरी दादी इतनी अच्छी है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ तो वो भी खाना नहीं खाती है मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि मैं खाना खाता हूँ तो मुझे और खिलाना चाहती है मेरा पेट इतना भर जाए कि मैं क्या बताऊं मेरे चाचा इतने अच्छे हैं कि हमें हर रोज़ घुमाने ले जाते हैं मेरी चाची इतनी अच्छी है कि हमें रोज़ नए नए पकवान बना के खिलाती हैं और मेरे दोस्त दो ही दोस्त हैं मेरे एक का नाम हे गोलू एक का नाम हे मनीष जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है मनीस से मैं एक बार मांगता हूँ और वो मुझे दस देने की जगह बीस दे देता है और मेरा दोस्त गोलू जो है वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है वो मेरा पक्का दोस्त है